आं सासे लिरगिरि बुंद्रायनो हायाब्लाबो सासे लिरगिरि हिसाबै आङो सुंद' सल' रायथाइ खन्थाइ बेबायदि लेरबोबाय बर'नि खौरां बिलाइ बड'सा आगदारि बेबादि बर'नि माखासे खुगा लाइसि सबिनिर मेगाजिन बेफोराव गोबां लिरबिदांफोर लेरबोबाय दा नोंगौ सासे मानसिया गावनि सान्नाय गावनि मोन्दांथिफोरखौ फोरमायनो फोरमायनो लुबैनायनि जि सानस्रि बेरखाङो बेबायदि लुबैनायनिफ्राय बेफोर लेरनायफ्रा जागाय जेनो दा नोंगौ गोबां उसु खुथु जानाय बा लिरनो लिरगिरिफ्रा गोसोआव एवथुखांनाय सोमजिखाङो गावगावनि गोसोनि सान्नाय दुखु दाहा रंजानाय दुखु दाहा रंजानाय गासैबो बिथिंखौनो लिरगिरिफ्रा लिरनायनि गेजेरजों फोरमायो दा बेयावहाय गावनि सायाव मोनसे फोथायथि मोन्दांथि बेफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों सुबुंफोरनो मोन्थिहोनो थाखायनो लिरगिरिफ्रा लिरो बेखौ आं फोथायो आरो दा मालाबा माब्लाबा ओरैबायदि जायो आंनि लिरनायनि गेजेराव गोबां लिरबिदांफोर दङ जायफोरखौ आङो गाव गावनो गावनो सानफिनो जे आंनि लिरनाया बारा मोजां जायाखिसै दां आंनि लिरनायखौ नायगिरिफ्रा मोजां मोन्नाय नङान्दां आंनि माखासे गोसोनि सानस्रिफ्रा बेरखांनाय खार'नाव आंनि सान्नाय हनायफोरखौ मानसिफ्रा बुजिनो मोनबाय मिथिनो मोनबाय दा बेफोरखौ आङो मिथिहोनो नाङामोनबा निथिहोयैयाबो मोजां बेफोरबायदि सान्नायफ्रा मालाबा बेरखाङो नाथाय सासे सुबुङा जेब्ला गावनि सान्नायफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों फोरमायथियो गुबुननि सिगाङाव आरो गोदान सानस्रि गोदान सान्नाय गोदान मिजिंफ्रा गोरबोआव आरोबाव बेरखाङो बेबायदिनो सासे लिरगिरि होन्नानै बुङोब्ला लिरनायनि जेसेबां हुदा थागोन एसेबांनो लिरनाय हुदा आदबफ्रा खायदाफ्रा बेरखांफैबाय थायो बेखायनो लिरगिरि जानो नांगौब्ला गोबां बिजाबफोर फरायनांगौबो जायो दा बिजाब फरायनायनि हुदा बाङो लिरगिरि जायोब्ला बिजाब बायनायनि हुदा बाङो बिजाब फरायनायनि हुदा बाङो आरो साबसिनै लिरनायनि आयदाफ्रा बेरखांलाङो बेखायनो माब्लाबा बेबायदि सान्नाया बेरखाङो आंनि लेरनायाव माबाफोर गोनो गोथो दङ नामा बेबायदि सानस्रियाबो माब्लाबा बेरखाङो बियो गुबुननियाव माबायदि बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु आङो एस एह सासे एसे एनै खन्थाइ लिरो आरो रायथाइ सुंद' सल' बेफोरबायदि लिरो दा बे लेरनायखौ आं गावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों लिरनानै फोसाव फोसावनो थाखाय दैथाय हरो आरो ओनसोलाव जानाय मेल मिटिंफ्राव सेबखांनाय खुगा लाइसि बायदिफ्राव बेफोरखौ सेबखांनानै सेबखां जायोब्ला नायनानै गोजोन्नाय मोनो फरायनानै गोजोन्नाय मोनो दा बेबायदिनो लिरनायनि थुलुंगाखौ बेफोरनिफ्राय मोन्नो हायो दा गोबां गेदेमा लिरगिरिफोर दङ बर'नि गेजेरावबो दा बिथांमोननि मालाबा लिरगिरि हिसाबै सिनायथि मोनोबा बा लिरगिरि मोजां खन्थाइ लिरगिरि मोजां सुंद' सल' लिरगिरि बा रायथाइफ्रा मोजां आयदा मोजां जुदि लिरोब्ला बिथांमोननि बाख्नायनाय मोनोब्ला आरोबाव साबसिनै थुलुंगा मोन्नानै लिरनाय खामानिखौ जोङो मावनो थुलुंगा मोनो दा बेबायदिनो मोना नङा गोबां थुलुंगाबो मोनबोदों सिगां समाव आगदारि खौरां बिलाइआव सानस्नियारि खौरां बिलाइआव गोबां आङो रायथाइफोर खन्थाइफोर सुंद' सल'फोर लिरो जायनि थाखाय माखासे गोबां गागि लिरगिरिफ्रा आंखौ सिनायना मोनो दा बेबायदि सिनाय जानाय लिरगिरि होन्नानै आंनि गोसोआव थुलुंगानाया फैदों बेखायनो आङो आरोबाव लेरनायनि थुलुंगाखौ मोन्नो हादों दा नोंगौ सासे लिरगिरिनि थांखिया जाहैबाय समाजखौ लानानै आथिखालनि समाजनि थासारिफोरखौ बेरखांहोनो नाजानाय जोङो बांसिनै नुनो मोनो मानो होन्नानै बुङोबा थासारिखौ सोनारनानै जोंनि सान्नाय हनायफ्रा सोमजि खाङो दा बेखायनो गांफा गांफा लिरनाय बिजाबफोरा समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे थासारिखौ दिन्थिनाय थासारिनि मोनसे रोखा जारिमिन जानानै थायो बै समाव मा सानामोन बै समाव मा मावबोआमोन बै समाव माबायदि मोनदाङामोन बै समाव माबायदि दुखुआव खस्थ'आव सैनांबोदों बेफोर गासैबो जारिमिना सासे लिरगिरिनि दलिल जानानै थायो दा बे लिरगिरिनि सिनायथिया समजों लोगोसे सोलायबोयो सासे लिरगिरिया समजों लोगोसे गोदान गोदान सानस्रि गोदान गोदान मोन्दांथि गोदान गोदान आबहावाजों गोरोबनानै गावखौ गोरोब होनानै गोबां लिरबिदांफोर गोबां खन्थाइ रायथाइ सल' बेफोरबायदि सोरजिनो हायो दा लिरगिरिफ्रा समजों लोगोसे बेफोरबायदि थासारिजों गोरोबनानै जि जेबखांनाय जायो बेयो समाज मोनसेयाव जिउ मोनसेयाव माबादि मोगा मोगि बा थासारि सोमजिबोदोंमोन बे अरायथा जानानै बिथांनि लिरबिदाङाव थायो बेखायनो आं सानो लिरगिरिफोरनि जे सानस्रि आरो मोन्दांथि बेयो बायजोआरि नङा बेयो गावनि जिउनि मोन्दांथि आरो थांना थानायनि मोनसे रोंगौथि इक्सपिरिएन्स होन्नानै जोङो बुंनो हायो दा नोंगौ जोङो सासे लिरगिरि जायोब्ला गावगावनि सान्नाय हनाय गासैखौबो जोङो लेरनानै दोन्थुमनानै गुबुननो दिन्थिनानै जोङो मोजां मोनो